میری لائف کا سب سے اچھا موومنٹ یہ تھا کہ جب میں نے بی ایڈ بی ایڈ کا انٹرینس کلیئر کرا چونکہ میں ایک ایوریج اسٹوڈینٹ تھا ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کوئی ایک بڑا ایگزام کریک کر سکتا ہوں کیونکہ میری جو ایجو میری جو ایجوکیشن تھی ایک پرائیویٹ اسکول سے ہوئی تھی دہلی کے ایک پرائیویٹ اسکول سے میری ایجوکیشن ہوئی تھی اور ایجوکیشن کے معاملے میں میں یہ بات بتاؤں گا کہ میں کہ میں ایز اے اسٹوڈینٹ بس ایک ایوریج ایک ایوریج اسٹوڈینٹ تھا او تھوڑا سا میں ایک انٹروورٹ بھی ہوں انٹ تھوڑا انٹروورٹ بھی اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کسی دوسرے کے سامنے زیادہ بول پاتا ہوں لیکن جب میں نے آ جب میں نے فرسٹ ٹائم بی ایڈ کا انٹرنس دیا تو میں میرا کلیئر نہیں ہو پایا ٹھیک ہے میرا کلیئر نہیں ہو پایا مجھے کافی مجھے کافی افسوس ہوا کافی زیادہ کیا برا ہوا میرا چونکہ میں نے اس سے ایگزام کی کافی زیادہ کافی زیادہ محنت کری تھی میرا ایگزام کلیئر نہیں ہو پایا کافی برا لگا تھا لیکن میں نے اس کے بعد بھی ہار نہیں مانی اور اپنی پڑھائی کو اپنی پڑھائی کو جاری رکھا اور اپنی کوشش کرتا رہا اپنی کوشش کرتا اپنی کوشش کرتا رہا اور دوبارہ سے میں نے ایگزام ایگزام کی پریریشن کری اور پہلے کے پہلے کے مقابلے زیادہ بیٹر زیادہ بیٹر طریقے سے میں نے ایگزام ایگزام کو اٹیمپٹ کرا لیکن ساتھ ہی ساتھ جب تک ریزلٹ نہیں آ رہا تھا میں تھوڑا نروس تھا کہ پتا نہیں اس بار بھی میرا سلیکشن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اوپر والے سے ایک امید بھی تھی کہ سلیکشن ہوگا اگر لیکن تھوڑا نیگیٹیو تھاٹ تو آتے ہی ہیں انسان انسان کے لائف میں نیگیٹیو تھاٹ آ رہے تھے کہ اگر اگر یہ اگر اس بار سلیکشن نہیں ہو پایا تو پھر سے مجھے ایک سال گیپ لینا پڑے گا اور ایز اے ایز ایز اے اس ایز اے اسٹوڈینٹ ہمیں مطلب میں خالی نہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا جب بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا لے لیکن پھر ریزلٹ آیا اور میں نے میں نے کیا کرا الحمد للہ کلیئر الحمد للہ ایگزام کو کلیئر کرا یہ میری لائف کا بہت یہ میری لائف کا ایک یادگار دنوں میں سے ایک تھا ویسے تو اور بھی ہیں کئی یادگار دن اور بھی لیکن میں اسے میں اس پل کو سب سے اوپر رکھتا ہوں اپنی زندگی میں جو میری بیسٹ موومنٹ میں سے ایک ہے میری بیسٹ موومنٹ میں سے ایک موومنٹ ہے یہ اس کے علاوہ زندگی میں چھوٹی بڑی خوشیاں تو آتی ہی رہی ہیں وہ بھی آپ سے انشاء اللہ شیئر کریں گے لیکن اگر آپ سب سے بیسٹ بولیں گے تو سب سے اوپر یہ یہ والا موومنٹ موومنٹ تھا کہ جب ریزلٹ ڈکلیئر ہوا اور میں نے لسٹ میں اپنا نام دیکھا تو میری خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا میں نے یہ بات سب سے پہلے اپنے پیرینٹس کو بتائی میرے پیرینٹس بھی بہت خوش ہوئے ہاں انہوں نے انہوں نے یہ بات بتائی پھر اس کے بعد میں نے اپنے جو بھی پروسیز تھا ایڈمش کا پروسیز تھا وہ سارا پروسیز کلیئر کرا اور فائنلی میرا سلیکشن ہو گیا